وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ جی میں دانش بول رہا ہوں بولیے کیا بات ہے جی گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی منع کیا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں وقت پہ اور زیادہ سے زیادہ سچ بولیں سچ بولنے سے ہی آپ کی جھوٹ بولنے کی عادت دور ہوگی آپ کسی طرح کا غلط بات اپنے ذہن میں نہ رکھیں جس سے کہ آپ جھوٹ کا خیال آئے آپ کسی طرح کا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ آپ کس طرح کا گناہ کرتے ہیں جی جوا کھیلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جوا کھیلنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے غلط بات ہے آپ کو اس کی عادت چھوڑنی ہوگی چاہے آپ کو اس میں دقت ہو پریشانی ہو آپ پریشانی اٹھا کر بھی دقت اٹھا کر بھی اسے چھوڑنے کی کوشش کریں آپ کہاں رہتے ہیں کیا آپ مل سکتے ہیں جی میں ایسا کرتا ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں میں پورنیہ سٹی مارکیٹ میں رہتا ہوں وہی میری جگہ ہے جہاں میں ہر وقت وہیں پہ رہتا ہوں جی ان شاء اللہ